जि'यां कि हून लोह्ड़ी दा ध्यार आवा दा लोह्ड़ी दे ध्यारा बिच अस मुंगफलियां रयौड़ियां गचक सारा कुछ बड़ा मजे कन्नै खन्ने फिर रातीं अस लोह्ड़ी बालने ओह्दे बिच अरग दि'न्ने फ्ही चटपटे सारे मजे मजे कन्नै रयौड़ियां सब अग्ग सेकदे कन्नै लोह्ड़ी मनांदे लोह्ड़ी दे बाद फिर ध्यार आई जंदा त्रैनी दा त्रैनी गी अस सबैह्रे उट्ठियै खिचड़ी बनाने अपने देवी देवतें ई चाढ़ने कुसै खलाने पकौडे़ बी बनाई लैने बिच मूलियां बी छूरी लैने मूलियां छूरियै खट्टा पाइये फ्ही पकौडे़ बनाने ते पकौडे़ खलाने बी आं अस सारें गी खिचड़ी बी खलाने सारें गी फिर अस ओह्दे बाद ध्यार आई जंदा रक्खड़ी आई जंदी रक्खड़ी गी इक रक्षाबंधंन दा ध्यार ऐ सब भैनां अपने भ्रांएं गी बंधदियां न मिठाइयां खलादियां न गलै मिलदियां न फ्ही देआली आई जंदी देआली च लक्ष्मी माता दी पूजा करने रातीं मद्दरा बनाने भठोरू बनाने बड़ा किश बनाने फ्ही ओह्दे बिच मिठाइयां बनाने फ्ही ध्यार आई जंदा करवाचौथी दा करवाचौथी दा ध्यार जनानियां अपने सुहाग आस्तै रखदियां न सुहागा सुहाग दी लम्बी उमर आस्तै जनानियां सोलहां शंगार करदियां नमें नमें कपडे़ पांदियां सबैह्रे उट्ठियै सरगी खदियां फ्ही पूरा दिन निर्जल बरत रखदियां न फिर राती सरगी बिच सरगी पैह्लें अपने सरगी माता ताहीं कड्ढियै फेनियां कतलम्मे नारियल होर जो बी मठाई शठाई बदाम शदाम सब फ्रूट फल फ्रूट सब रखियै पूजदे न पूजियै ते फ्ही पूरा दिन निर्जल बरत रखदियां न सजदियां सवरदियां न फिर रातीं बेल्लै ओह् अपना चंद्रमा ई अरग देइये अपने पति दी अपने पति गी पूजियै उ'नें गी अपने सस्स सोह्रे गी बेआ दिंदियां न करबटा बटादियां न रपेऽ देइये ते फिर उ'नेंगी अपना जेह्ड़ा बरत ऐ ओह् पुआरदियां न पति जेह्डे़ होंदे न ओह् उ'नें गी पानी पलांदे न ते फ्ही ओह्दे कन्नै उं'दा बरत जेह्ड़ा ओह् होई जंदा ऐ पूरा संकल्प पूरा होई जंदा ऐ फ्ही ओह्दे बाद ध्यार आई जंदा भुग्गे दा बरत आई जंदा साढ़े जम्मू च भुग्गे दा बरत होंदा तिला तिला दा तिला कास्ती उस दिन भुग्गा कुट्टदे फ्ही उस दिन बी इ'यां गै करदे पूरा दिन निर्जल बरत होंदा रातीं बेल्लै भुग्गा कुट्टियै अपने देवी देवतें दे नांऽ दा मनसना मनसियै फिर उ'नेंगी भुग्गा खाना मूली खानी ओह् आखदे साढ़े इ'त्थें पूत्तरे दा बरत होंदा ऐ भुग्गे दा बरत होंदा जेह्ड़ा ओह् पूत्तरें दा बरत ऐ अपने सारे देवी देवतें ई मनाइये ते फ्ही ओह् अस खन्ने आं भुग्गा भुग्गे च फ्ही ओह् केईं लोक अपनी अपनी मर्जी कन्नै कोई खोऐ दियां पेड़ियां बनाई लैंदा ते कोई किश बनाई लैंदा बड़ा जेह्डे़ बी अस ध्यार ऐ बडे़ इ'यां खुशी खुशी मनाने ऐ फ्ही बिच इक बच्छदुआ दा ध्यार बी आंदा साढ़े बच्छदुआ गी अस रुट्ट बनाने फिर तलाऽ उप्पर कुदै जगह् दिक्खियै उ'त्थें बच्छदुआह पूजने जन्ने बच्छदुआ पूजने उ'त्थें कट्टे बच्छे करदे मनांदे बच्छदुआ दी क्हानी बड़ी ल'म्मी ऐ हून ओह् ते ओह् करदे न फिर सारे गै ध्यार जेह्डे़ अस जेह्डे़ कि बडे़ रली मिलियै शैल मनाने बिच नवरात्रे आई जंदे सालै च दो बारी नवरात्रे बी अस शैल माता रानी गी स्थापित करने फिर ओह्दी दिन रात पूजा करने पूजा करियै फिर नौमीं गी अस कंजकां करने माता रानी दियां उ'नें गी शैल पूजने हलवा पूड़ी बी बनाने सारें गी बंडने आपूं बी खन्ने फिर बरत पुआरने आं अस शैल सारे जेह्के ध्यार न ओह् अस बडे़ हस्सी खुशी कन्नै मनाने